हलो

हाँ नमस्कार जी हाँ हाँ है बिल्कुल

हाँ अच्छा सर्विस करवानी है आपको गाड़ी की अच्छा और वॉश भी करवाना है आपको है ना अच्छा तो चार्ज चार्ज हाँ तो देखिए आप है ना कब कब बुलाना चाहते हैं कब सर्विस करवाना चाह रहें आप अपनी गाड़ी की आज अच्छा ठीक है तो आप ऐसा करना अपनी गाड़ी भेज दीजिए हमारे पते पर ठीक है अच्छा घर पर ही करना है तो कोई ना कोई बात नहीं मैं दोनों लड़कों को भेज दूँगी अपने को शर्विस के लिए बिल्कुल बिल्कुल ईमानदार बच्चे हें वो मेरे यहाँ लगे हुए बच्चे हैं अच्छा काम करते हैं सर्विस का चार्ज रहेगा आपका चार से पाँच के समथिंग ठीक है ठीक है इतना सर्विस आएगा हाँ बिल्कुल वॉश भी कर के देंगे और सर्विस कर के भी देंगे आप को बिल्कुल गारेंटी के साथ ठीक है बिल्कुल ईमानदार बच्चे हैं ठीक हाँ बिल्कुल ईमानदार हैं और होशियार बच्चे हैं और काफ़ी समय से हमारे पास काम कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है नहीं नहीं हाँ हाँ चार हज़ार से पाँच हज़ार के समथिंग लगेगा तो आप ठीक है देख लीजिए है ना ठीक है ना अच्छा हाँ वो ठीक है वो कोई बात नहीं है आपसी वाली बात है कोई दिक्कत नहीं है सौ दो सौ कम दे देना चलेगा ठीक ठीक ठीक ठीक